हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा फीस तऽ अपन छै दू हजार रूपैआ फीस छै

ओ दरभंगे मे मिलब अपना

हँ हँ हँ

हम हम

आँ जे हम जे रहे छियै दरभंगे मे जे छै से अहाँके कोनो तरह के दिक्कत नहि होयत हम जे छै से अहाँके समस्या समैझ गेलियै समझलियै

ई नहि ओकर कोनो बात नहि छै जे छै से अपना जे छै फेर से एक बेर हमरा से एक बेर मिलू पहिले ठीक छै तेकर बाद जे छै बैठ के दुनू आदमी एक बेर बतिआ लेबे की केना बात छै जे छै से हमरा एक बेर बढ़िऑं से बतबऽ परत आब ई जे छै से तऽ जे छै से बढ़िऑं सँ ओतऽ बतायब तऽ जे छै से हमरा कनी बढ़िऑं सँ समझिओ ओते वास्ते आओर केना की छै जे प्रोसेस जे छै से सबटा चीज भऽ जेतै एहिके लेल जे छै से कोनो बात नहि छै जे छै से ओहि पर ठीक छै ठीक छै तऽ जे छै से तीन सूनू ने तऽ ठीक छै जे छै से ई बात के हम ध्यान देने छियै अहाँके जहिओ टाइम मिलत दरभंगा मे तऽ अहाँ हमरा सँ भेट करे के प्रयास करब ठीक छै राखै छी इएह बात के कहि के